میں نے ایک شال خریدی تھی وہ بہت ہی زیادہ عمدہ تھی وہ شال میں نے اپنے وائف کے لیے خریدی تھی جو اُس کو بھی بہت اچھی لگی وہ شال ایک بہت ہی کلرفل تھی اور اُس کا ڈیزائن بھی بہت ہی اچھا اور خوبصورت بنا ہُوا تھا جو بہت ہی گرم تھی اور اُس میں کام بھی بہت اچھا تھا اور اور اُس پر رووا بھی نہیں آیا وہ میری بیوی کو بھی بہت پسند آئی اور اُس مہنگی بھی نہیں تھی وہ میرے بجٹ میں ہی تھی شال میں وہی شال اب دوبارہ بھی خریدنا چاہتا ہوں یہ شال آپ بھی خرید یے گا